शाळांनी शिक्षकांनी अशें खुबश्यो गजाली शिकपा शिकोवपाक जाय मिन्स शिकपाकूच अशें शिक शिक्षणाच्यो अशें न्ही म्हळ्यार अशें सगळ्याक क्लीन दवरपाक जाय आनी डिसिप्लीन रावपाक जाय अशें शिकोवपाक जाय मेनली तेम तांणी तांणी आपणें पयलीं क्लीन करपाक जाय मागीर घर मागीर मागीर परिसर मागीर सगळें पयलीं आपणें निवळ करपाक जाय अशें शिकोवपाक जाय शाळांनी फक्त शिक्षण शिकलें म्हूण जायना आनीकूय खुबश्यो गजाली शिकोवपाक जाय भायल्यो आनी भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवपाक जाय आनी तांकां अशें मोटिवेट करपाक जाय कितें करपाक अशें म्हणल्यार तांकां फाटीं सरपा दिवपा जायना आतां कितें कॉम्पिटीशन बी उरलें न्हू जाल्यार तांकां मुखार धुकळपाक जाय मीन तांकां फोर्स करपाक जाय तुमी हें करात म्हूण मिन्स मागीर आपुणशी तशी आवड जाता न्ही कितें करपाक कितेंच तांकां सगळे भागांतल्यान तांकां एक एक चान्स दिवपाक जाय मागीर तांणी मागीर नॅक्स्ट टायम तांणी कितें करता तेन्ना चिंत्तलीं आपणाक कितें करपाक आवडटा तातूंत आमी वतलीं सो शिक्षकांनी मातशें तांकां एनकरेज करपाक जाय आनी मार्गदर्शन दिवपाक जाय

आतां खूब आतां खुबशे शाळांत तशेंच करता सगळ्यांक चान्स दिता कितें करपाक सगळ्या भुरग्यांक इक्वल दिता सो तें एक बरें जालें तें करपाक जाय तांणी आनी तीं चुकतात खबर आसा की खंय चुकता खबर आसा तीं भुरग्यांनी अशें मीन तांकां खंयच खंयच्या एक्टिविटी न्हू तांकां फोर्स करिना म्हळ्यार फोर्स कर तांकां कितें करपाक न्ही मोटिवेट करपाक जाय कितें करपाक मागीर शिक्षणाचे मागीर कल्चरल कितें आसता कॉम्पिटिशन्स बी तांकां न्ही फोर्स मीन एनकरेज करपाक जाय तुमी हें करात म्हूण फाटीं सरनाका सो तुमी हें करात आनी मीन तीं मागीर आपणाक कितें लायक आसा तें बी आवडटा तें करतलीं मागीर तें तें शिक शिक्षकांनी तांणी हें दिवप तांकां मीन हें सांगप तांकां सारकें आनी मुखार वचप